हा त अगरि असां ॻाल्हि कयूं था हैंडमेड कपिड़नि जी ऐं रेडीमेड कपिड़नि जी त मुंहिंजे मुताबिक़ जेका हैंडमेड कपिड़ा आहिनि उहा वधीक ई सुठा हूंदा आहिनि पाइण लाइ छो छोत उहा कपिड़ा असां पंहिंजे हिसाब खां सिबाईंदा आहियूं पंहिंजी डिज़ाइन ॾींदा आहियूं पंहिंजे माप जा ॾींदा आहियूं त उहो असांजे पाइण में अलॻि ई असांजो सरीरु लॻंदो आहे ऐं रेडीमेड कपिड़नि जी ॻाल्हि कयूं था उहो हूंदा सुठा आहिनि लेकिनि उहा असाजे माप ज न हूंदा आहिनि असां हुनखे सही तरह न ठाहिराए करे कोनि था पाए सघूं भले अॼु जे अॼु जे ज़माने में रेडीमेड कपिड़ा चंङा हलेनि था हुनजो चङो मार्केट खुलियल मार्केट आहे पर माण्हू अॼु बि हथु जे जेका सिबियल कपिड़ा आहिनि हुन खे वधीक प्रैफर कंदा आहिनि छो छो त उहे कपिड़ा वधीक ई झलंदा बि आहिनि ऐं मेज़र्मैंट जे हिसाब सां असां पाईंदा बि आहियूं ऐं हुनखे हिकदमि पाए करे असां सुठो महिसूसु कंदा आहियूं